हाँ हम अक्सर पर्यटन करने के लिए निकल जाते हैं तो हमारा सबसे पर्यटन स्थल सबसे अच्छा स्थल केला देवी का मंदिर है जो करौली जिले में पड़ता है हमें यहाँ जाना बहुत ही अच्छा लगता है हम हमारे पूरे परिवार के साथ यहाँ जाते हैं और गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में हम यहाँ पर अधिकतर जाते रहते हैं क्योंकि इन दिनों में वहाँ पर भीड़ भी रहती है और किला देवी माता और माता के दर्शन करके हम बहुत ही उमंग रहते हैं और वहाँ की अलवायु भी ठंडी रहती है क्योंकि वहाँ एक पाचना नदी होती है पाचना नदी में बंधा हुआ बांध मट्टी का बांध है जो पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है हम उसको देख के मनोरंजक होते हैं और हम अधिकतर वहीं की यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि वह धार्मिक स्थल भी है और धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ऐतिहासिक स्थल भी है हम पूरे परिवार के साथ अधिकतर वहीं जाते हैं और वहीं अपना मनोरंजन करते हैं वह एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है और हमारा पसंदीदा स्थल भी है